جی جب میں گھر پہ ہوتی ہوں تو بہت سارے گیم ہیں جو ہم گھر میں کھیلتے ہیں لوڈو کیرم سانپ سیڑھی اس طرح کے بہت سارے گیم ہیں جو ہم کھیلتے ہیں جیسے کہ کیرم ہوا ہم سب کیرم کھیلتے ہیں تو میں ہوئی میرے دوست ہوئے ہم سب مل کے کھیلتے ہیں اچھا لگتا ہے وقت اچھا گزرتا ہے من اچھا رہتا ہے ذہن اچھا لگتا ہے ذہن سے اور جیسے کہ سانپ سیڑھی ہوا لوڈو ہوا ہم لوڈو کھیلتے ہیں تو اچھا لگتا ہے سب کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے من بہلتا ہے دل ہلکا ہو جتا ہے یہ سبھی گھر میں رہ کے کھیلتے ہیں ہم گیم تو ہم بور بھی نہیں ہوتے ہمارا وقت بھی اچھا گزرتا ہے اور یہ سارے گیم کھیلنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں ہمیں گھر گھر امی ہوئے امی ہوئی ابو ہوئے بھائی بہن دوست سبھی کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کھیلنے میں اور وقت گزرتا ہے پتا بھی نہیں چلتا اور من ہلکا ہوتا ہے اچھا تازگی رہتا ہے تو ہمیں کھیلنا چاہیے اور ہم کھیلتے ہیں یہ سارے گیم گھر میں